हय जेन्ना आमच्या गांवांत ट्युरिस्ट जेन्ना भोंवपाक येता तेन्नाय तांकां खूब त्रास भोगचें पडटात आनी ते म्हटल्यार ट्रांसपोर्ट थंय रस्ते बरें आसनात तांकां जेन्ना येतले येता तें तेन्ना तांकां कॅब्स बी बूक करता तेन्ना खूब प्रोब्लम जाता आनी रस्तेय बी बरें आसना सो तांकां खूब त्रास जाता ताका लागून